ॿ हज़ार हिकु ॿावीह हज़ार ॿ सौ ॿावीह चालीह हज़ार पंज सौ उणहठि सठि हज़ार अठ सौ उणासीं चार लख पंज हज़ार छह सौ सतरि